जी मैम बताइए अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम जी मैम आपको जूलॉजी म्यूजियम के लिए बुकिंग हो जाएगी बताइए

जी मैम ट्वेंटी सिक्स को आप हमारे यहां जूलॉजी म्यूजियम के लिए ट्वेंटी सिक्स को मैम संडे है सो यह जूलॉजी म्यूजियम हमारा सुबह ग्यारह बजे से तीन बजे तक ही खुला रहेगा तब इस टाइमिंग के लिए हमारे यहाँ से टिकट को बुक कर सकती हैं जी नहीं मैम इस बीच आपको चार बजे या तीन बजे के में बाद मैम जब हमारा यह बंद हो जाता है जूलॉजी म्यूजियम तो इसके बाद आपको बिल्कुल भी एैस्ट्रा टाइम नहीं दिया जा सकता है मैम आपका यह पास आपको अप्लाई करते ही चौबीस घंटे के अन्दर दे दिया जाएगा येस मैम आपको यह पास अलाउ करने के लिए मैम आपका एक आइ डी जैसे आधार कार्ड पेन कार्ड या कोई अन्य आइ डी आप दे सकती हैं मैम एवम आपको इसके साथ दो फोटो और अपने पैरेंन्टस का एक फॉर्म लेकर आना पडे़गा मैम जो फॉर्म हम आपको अपने यहाँ से प्रोवाइड करेंगे आपको घर लेकर जाना है और सिग्नेचर करवा कर हमारे यहाँ वापस लाकर के आपको सबमिट करनी पडे़गी नो मैम यह फॉर्म हमारे यहाँ आपको बिल्कुल ही फ्री दिया जाएगा जैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो जो मैम आपका जूलॉजी म्यूजियम में विजेटर के लीए अप्लाई फीस है मैम उसी में यह इन्क्लूडिड है मैम जूलॉजी म्यूजियम आप कितने दिनों का पास लेना चाहेंगी जी मैम तो आपको यह पास मैम तीन दिन के लिए चाहिए जी मैम तो आपको जूलॉजी म्यूजियम का पास तीन दिनों के लिए मैम ग्याराह सौ नब्बे रुपये में दिया जाएगा जी मैम संडे के अलावा हमारे यहाँ हफ़्ते के छः दिन मैम फुल टाइमिंग दी जाती है जिसमें आपको सुबह दस बजे शाम के छः बजे तक म्यूजियम हमारा खुला रहेगा और आपको इस बीच यहां विजिट करने का मौका दिया जायेगा जी मैम आप हमारे यहाँ जब तक म्यूजियम सुबह से लेकर शाम तक खुला रहेगा उस बीच आप हमारे यहाँ किसी भी टाइमिंग आकर रह सकती और मैम आपको एक विशेष बात और बता दूँ कि आपके एक पास के साथ आपके किसी भी एक फ़ैमिली मेंबर का हमारे यहां प्रवेश फ्री में होता है मैम जी मैम आप ऑनलाइन भी यह डिटेल्स हमारे साथ शेअर कर सकती हैं और ऑफलाइन भी मैम जी मैम आप हमारे यहां ये सारी डीटेल्स हमारे ईमेल पर शेअर कर दीजीए मैम जी मैम हम मैम आपको इसी नंबर पर एक लिंक शेअर कर देंगे मैम आप वहां जाकर अपना यू पी आई आई डी डाल करके पेमेंट कर दीजिएगा इलेवन हंडरेड नाइन्टी मैम ग्यारह सौ नब्बे रुपये जी मैम यह आपको पूरा टोटल देना होगा जी मैम धन्यवाद